हमरा तऽ बेर बेर अहाँके दिल्लीके यात्रा करैलए पड़ैए कहबै किएक तऽ कमाबैलए पड़ैए एहि दुआरे कि घरोमे देखैलए पड़ैए सबकिछु ओहि दुआरे कि जे घरमे तऽ छै परिवार पाँच आदमीके तऽ मेन्टेनो हेतै तऽ ओहि एक आदमीसँ हेतै जे हमरा अहाँके करबाके अइ ओहि लऽ कऽ हमरा बारम्बार दिल्ली जाइलए पड़ैए आओर दिल्लिए कि ओहिसँ बगलो अगल हम गेलहुँ हँ बहुत जगह गेलहुँ हँ लेकिन दिल्ली तऽ बारम्बार अक्सर जाइलए पड़ैए